माबोरै दं ए मोजाङैनो दं दा बरथ'मान

माथो जों गामिआव बल खेला गेलेग्राफ्रा देनजार देनजार दंसै माथो जोंनाथ' बियादैआ थांसिगोन देनजार देनजार जोखायो माथो औ औ औ बेसोरनो ना नाम जादा जालांनाय औ बेसोरनोल' ना नामजादा मोनबाय जोंनाबो बर'फ्रा नामजादा जाबायथ' आरो पुट औ गामिफ्राबो नाम जादा जायो दा बावैनो जोंबो टि भि आव नुनो मोनगोन ना टिभिआव नुनो मोनगोन हलिसरनमोन बायदि बिसोरल' गाखोनो हाया जोंनाबो बर'फ्रा गोखोनो हाखायो दानि गथ'फ्रा देन्जार देन्जार बलखौल' बलजोंलखासै ना फुटबल बायदिसिना बेजोंल गेलेग्रा जाखाबाय देन्जार देन्जार दंसैहाय आरो जोंनि बियादैआनो दं सासे आरो दा बियानै सासे गामिनिआनो जाबावबायसो बेबो थांसिगोन सानै सलिड बेबो गेलेनो मोनसिगोन बिदिन्थ' बल गेलेग्रा गामि गेजेराव थाबाय थानाय दा औ औ औ दाथ' बरथ'मान मोजाङैनो दं दा गथ'फ्रालाय अनलाइन टिभिआव नायजाबाय मेडसाखौबो टिभिफ्राव नुनायनि औ औ हगारखायो ना कालार कालानिखौल' औ औ औ औ दे औ